हलो नमस्कार भईया नमस्कार अरे ये बोल रहे हैं कि हमने सुना है होटल है फाइव स्टार फाइव स्टार होटल खोला है तुम

अच्छा अच्छा तब क्या क्या क्या मलब आइटम है उसमें भेज नॉनभेज दोनों अच्छा चिकन बिरयानी है तो मतलब सब बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाते हो अच्छा अच्छा ये और ये इडली डोसा ये ये भी है अच्छा अच्छा अच्छा अ अच्छा और कढ़ाई पनीर है बनाते हो चलो ठीक है फिर एक दिन अपने बच्चे को लेके हम कल आएँ ढाबा की बात मान जाएंगे तो क्या क्या कै रुपये प्लेट बेचते हो भेज है नॉन भेज कै रुपये प्लेट है ये नान भेज पहले बताओ कै रुपये प्लेट है अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक है लेकिन कुछ यार डिस्काउंट कर लेना भैया अरे हम आएंगे हमारी दोनो बच्चे आएंगे वाइफ आएगी एक दो लोग और आएंगे अरे छः लोग हो जाएंगे कम से कम हाँ तो कु तो कुछ डिस्काउंट कर लेना और जो दो मैं बता रहे हूँ जो कढ़ाई प्लेट की पनीर क्या दाम है डेढ़ सौ रुपये प्लेट तीन सौ रुपये का फुल और ये राइस वाइस भी होंगे यहाँ आपके यहाँ हाँ अलग से है लेकिन अलग से बनाते तो हो ना मतलब आपके होटल मे तो होंगे चलो अगर होटल मे हो जैसे मान लो किसी को खाना है बच्चे है तो बच्चे को खाना है अगर मान लीजिए किसी को खाना है वहाँ ले तो जाएंगे तंदूरी रोटी और बेसन की रोटी बेसन की रोटी भी मिलेगी चलो ठीक है फिर ये अच्छी बात है मिलेगी तो फिर कल आते हैं कितने समय आएँ कल बारह के बाद हाँ अच्छा अच्छा तो ये कहाँ पर है आपका होटल सुगौली मे मतलब जब आगे जा के मतलब कहाँ पर सुगौली मे कौन से चौराहे पर है चौराहे पर गद्दे के बाद मतलब रोड ही साइड में है चलो ठीक चलो ठीक है ठीक है दादा और आएंगे अगर नही मालूम होगा तो फोन कर लेंगे ठीक भैया ठीक